हलो जय झूलेलाल जय झूलेलाल हा हां हा हा दादी हा हा जी जी दादी हा हा सही सही ॿुधो अथव दादी सही आहे हिकदमि राइट आहे हिकदमि हिते सुठी सुठी शयूं अथव खमण ढोकला अथव पेटीस अथव रगड़ा पेटीस अथव ऐं दाल पकवान सिंधियुनि जा जेके अथव फ़ेमस दाल पकवान चङा आहिनि खमणी बि अथव खमण लोचो ऐं ईदड़ा पातुड़ी इहे सभु नाश्ता सुठा सुठा अथव इन खां अलावा जे अञा ॿिया बि चवंदव फ्रैकी अथव जीअं ऐं अन पंहिंजो सैंडविच वग़ैरह त उहो बि चवंदव त हिते सूरत में तां काई अहिड़ी जॻह नाहे भाई तव्हांखे नाश्तनि में काई वेराएटी न मिलंदव हर हिकु सुठे नमूने बढ़िया रेंज मिलंदव सुठे नमूने

हा हा हा सभ तव्हां टेक्सी चवंदव टेक्सी मिलंदव जे ड्राइवर चवंदव ड्राइवर बि तव्हांखे अवेलेबल कराए ॾींदासूं बिल्कुलु दादी उहे आहिनि जॻहयूं आहिनि जीअं भाई पा पांजे डुमस पासे बि आहे जीअं बिच एरिया डुमस जो उन विस्तार ते बि सुठो सुठा नाश्तनि जो आयोजन आहे ऐं अम्बिका नगर में बि अलॻि हिते भई वड़ापांव बि फ़ेमस अथव ॾाढो सुठो सूरत में भाई इहो पंहिंजो आनंद नगर रोड ते हिकिड़ो आहे राजू वड़ापांव वारो हुन वटि बि तव्हां वड़ापांव वग़ैरह सुठा अथव हुते त हुनजी व्यवस्था आहे सुठी भई विहारे करे खाइण जी बढ़िया खां सुठे नमूने मैनेजमेंट अथनि इअं त तव्हां जिते चवंदुव तव्हांखे हुन हिसाबु सुठे नमूने तव्हांखे घुमाईंदासीं तव्हां त महिमान थियव असांजा हितां जा तव्हां जिते चवंदव बढ़िया सां तव्हांखे हुन हिसाबु घुमाईंदासीं

जी दादी जी जी हा हा तव्हां ख़ुशि थी वेंदव दादी बाक़ी छा तव्हांखे चवंदव भई असां सूरत रहिया हुआसीं ऐं सुठे नमूने बढ़िया सां मस्तु सुठे नमूने थी वेंदुव इअं हा हा दादी बिल्कुलु बिल्कुलु तव्हां हुन लाइ तव्हां टेंशन न खणो तव्हां बिल्कुलु तव्हांखे हुन लाइ ड्राइवर बि ॾिंदासूं गाॾी बि सुठे नमूने बढ़िया सां ऐं सुठो व्यवस्थित नमूने तव्हां सूरत में ईंदव आया आहियो न चवंदव त आहियां भाई ख़ुशी ॾाढो ख़ुशि थी वेंदव इअं न न तां बेफ़िक्र रहो टेंशन हुन ॻाल्हि जी चिंता ई न कयो असां वेठा आहियूं न असां सूरत में आहियूं तव्हांखे हुन ॻाल्हि जी तव्हां हुतां टेंशन न खणो तव्हां बिंदास बेफ़िक्र रहो जी जी दादी ॿियो हुकुमु कयो ॿियो ॿियो कुझु जी जी न सुठो माना जेको तव्हां चवंदव बिल्कुलु तव्हांखां एग्री हुन ॻाल्हि लाइ असां आहियूं